हलो बोली बोलिए जी समस्तीपुर ज़िला में एक डाक्टर बस्ते हैं डाक साहब समझते हैं आते हैं कि ना जी

जी

जी जी जी जी जी जी जी दवा लेना होगा जी जी हाँ जी जी

नाही जी जी